میرے پہلے پروڈکٹ کے ساتھ میرا تجربہ بہت مثبت رہا جب میں نے اپنا پہلا پروڈکٹ تیار کیا اور لوگوں تک پہنچایا تو شروع میں تھوڑا گھبراہٹ محسوس ہوئی کہ لوگ کیسا رد عمل دیں گے لیکن جب لوگوں نے اس پروڈکٹ کو پسند کیا اس کی تعریف کی اور دوبارہ مانگنے لگے تو مجھے بےحد خوشی ہوئی یہ تجربہ نہ صرف میرے اعتماد میں اضافہ کا سبب بنا بلکہ مجھے مزید محنت کرنے کا حوصلہ بھی دیا اس سے مجھے یہ سیکھنے کو ملا کہ اگر نیت صاف ہو اور محنت ایمانداری سے کی جائے تو کامیابی ضرور ملتی ہے